मुंहिंजी त मनु पसंदीदा सरकारि बीजेपी ई आहे पर बीजेपी सां मां नाराज़ आहियां छोकी टैक्स इलाही लॻाए रखिया अथनि हेल्थ इंश्योरेंस और एलआईसी पॉलिसी में बि टेस टेक्स आहे असांजी सेविंग ते बि टेक्स आहे ख़ाली हिन ई पॉलिसी सां मां नाराज़ आहियां बाक़ी त उन जा एजेंडा घणेईं सुठा आहिनि सड़कूं ठाहियूं अथसि देश में आर्मी खे मज़बूतु कयो अथनि छा किरियो सड़कूं ठाहियूं अथनि आर्मी खे मज़बूतु कयो अथनि और सही आहे बाक़ी मां हूंअं त पर्सनली की हुन खे कोन सुञाणंदी आहियां पर असांजे पासे वारे जेको विधायक आहे असांजे खेत्र जो उन खे सुञाणंदा आहियूं छो जो हू पंहिंजो नम्बर बि ॾेई वेंदो आहे हुन कम बि सुठो कयो आहे असांखे को समस्या हूंदी आहे त असां पंहिंजे विधायक खे फोन करे छॾंदा आहियूं त हू पर्सनली बि पंहिंजे खेत्र जे माण्हुनि खे नाले सां सुञाणंदो आहे हुन पंहिंजो नम्बर सभिनि खे ॾिनो आहे की तव्हांखे का दिक़त हुजे त ॿुधाइजो त जीअं सड़क मींहं जे ॾींहनि में पाणी भरिजी थो वञे त हू पाणी जी निकासी कराइण या त हू कोन थींदो आहे सड़क ते कुझु सरकारी जानवर मरी वियो आहे बांस अचण थी लॻे नथा खणनि नगर निगम वारा माण्हू त असां हुन खे चवंदा आहियूं त हू हुतां सफ़ाई कराए छॾंदो आहे उने ई ॾींहुं कुतो वुत्तो जेको मरियल हूंदो आहे त खणी वठंदा आहिनि और विच में असांजे पासे कूड़े वारी गाॾी कोन पिया आई असां विधायक खे ई फोन कयो त ॿिए ॾींहुं गाॾी बि अची वई सॼो कूड़ो वूड़ो खॼी वियो इन क़िस्म जी मदद मिली वेंदी आहे पर असांजे मतिलबु पसंदीदा राजनीतिक दल जेको आहे सो बीजेपी आहे